मैं मेरे परिवार और दोस्तों के बारे में बता सकता हूँ मेरे परिवार में हम दस लोग हैं मेरी मम्मी है मैं हूँ मेरी पत्नी है और मेरी दो बेटियाँ हैं मेरा छोटा भाई है उसकी पत्नी है और उस का एक बेटा है मेरी सब से छोटी बहन है और उसका एक बेटा है हम सभी परिवार के सदस्य नौकरी करते हैं हमारे घर में चारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं हमारा परिवार जयपुर में रहता है मेरे दोस्तों की मैं बात करूँ तो मेरे दोस्त स्कूल समय के भी हैं कॉलेज समय के भी हैं और अभी नौकरी के समय के भी दोस्त हैं मैं मेरे परिवार के संग हर शनिवार समय व्यतीत करता हूँ क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी रहती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर घूमने जाएँ ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के संग भी मैं मिलूँ हर शनिवार को मिलूँ या रविवार को मिलूँ मेरे सभी दोस्त भी नौकरी करते हैं ज़्यादातर जयपुर रहते हैं और कुछ अलवर रहते हैं